ہلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ اسکرول کر رہا تھا تو اس میں میں نے ایک موبائل فون دیکھا جو دکھنے میں کافی اچھا تھا اور اس کا کلر بھی اچھا تھا اسی طریقے سے قیمت بھی اچھی تھی موبائل تقریباً پندرہ ہزار روپے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں اپنی طرف سے پانچ اسٹار دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ موبائل میرے پسند کا تھا اگر اس موبائل کے پیکنگ کی بات کریں تو وہ بھی بہت اچھا تھا اس کا کیمرا اچھا تھا اور کیمرا کی بات کریں تو کیمرا ایچ ڈی پکچر کلک کرتا ہے اس کا اسپیکر بھی بہت اچھا ہے جس سے ساؤنڈ اچھا سنائی دے رہا ہے اس کا ٹچ اسکرین بہت اچھا ہے اسی طریقے سے انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے اور ساتھ ساتھ ریم بھی زیادہ ہے یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور بہت دیر تک بیٹری بیک اپ دیتا ہے اس موبائل س فون سے میں بہت خوش ہوں شکریہ